म्हाका बरोवपाक प्रेरीत करता तें भायलो एनवायरमेंट भायलें निसर्ग पयतगीर खूब बरें दिसता म्हजें आवडीचें पुस्तक ना किद्याक हांवें केन्नाच पुस्तक बरोवंक ना पूण हांव बरयता त्यो कविता कविता अश्यो खूब आसा म्हाजे कडेन ज्यो निसर्गाचेर बरयल्या नाल्या अन्य नात्यांचेर बरयल्या नाल्या बाकीच्यो गोश्टी ज्यो म्हाका खूब आवडीच्यो आसा तश्यो कविता म्हाज्या हातांतल्यान सहजच बरयता केन्ना केन्ना तें म्हाका बरें दिसता आनी केन्ना केन्ना बरें दिसय ना आवडीची कविता म्हणटा ती हांवेंन एकदां एका जरीच्या काटार बरयल्ली ती पावसाची कविता ती कविता हांवेंन एक एक वर्सा फाटीं बरयल्ली ती म्हाका अजुनी तितलीच आवडटा कारण तितून हां म्हाजें भाव हें दिसोन येताले ती कविता हांवें कंम्पिटिशनाकूय दिल्ली आनी तिका तिसरो हो क्रमांक मेळिल्लो ती कविता म्हाज्या खूब जवळची आसा ती पावसाचेर बरयल्या आसून म्हाका पावस खूब आवडटा हें कळुनूच येता पावसाच्या दिसांनी ती कविता हांवेंन सहज बरयली आनी ती इतली बरी जाली की म्हाका केन्ना समजूच ना हांव चडशें इंग्रजी नाल्या मराठी भाशेंत बरयतां